जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो दैज्लां मेसें आबादारि मावनानै जानायनि जाउनाव जोङो बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव बिदिनो माय गायो फुयो आरो जोङो जेब्ला मेसें सफैयो अब्ला जोङो हायो बुथुमो आरो जोङो मैगं थायगंखौ जोङो नोजोर होनानै बोयोब्ला जों नुनो मोनो जोङो दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो खुमब्रा जोगोनार लाव आरो फोरला जिंखा जोङो मोननो हायो आरो जोङो मेसें बोथोराव जोङो बेबायदिनो लाफा लाइ आरो बेबायदिनो कबि आलु फान्थाव बेफोरखौ जोङो टमेथ' जोङो बेफोरखौ जों मोननो हायो जोङो बेबायदिनो जोङो मेसेंनि मेसें दैज्लांनि दैज्लां जोङो खेथि आबाद मावनानै जोंनि गामियाव थानाय ओन्सोलफ्रा जोङो जिउ खुंनानै जों जानो गोनां जायो जोङो मावै दाङै जोङो मैगं थाइगं लकेल मैगं जोङो मावनानै जायो जोङो बेबायदिनो जोङो मेसें बोथोराव जोङो साबसिन जोङो मैगं थायगंखौ जोङो मोननो हायो मानोना मेसें बोथोराव जोङो अखा खमनि जाउनाव जोङो गोबां मैगंफोरखौ मावनानै जोङो दिरुननो हायो दैज्लां बोथोराव गोबां अखा हानायनि जाउनाव जोङो मैगं थायगंफोरखौ एसे जोङो खम जुरि जों मोननो हायो मानोना अखाफोरजों गासै मैगंफ्रा नस्थ' जालाङो जोङो बेबायदिनो मेसें बोथोराव जों मैगंखौ बांसिन जोङो थिखोनो हायो आरो जोङो बांसिन मावनो हायो जोङो बेबायदियैनो जोङो मावै दाङै जोंनि ओनसोलाव जों सोलियो